आं आयक्पाक येता आं तुमी नुस्तें विकता सुकें नुस्तें आं कितें कितें कितें कितें आसता

आं धोडयारे बाळे बी हां सुकलेले आनी यें हां गाल्मो बी गाल्मो ना आं सुकी सुंगटां तीं खंयसल्लीं आं हां हां आनी तीं कशी हां रेट कशी हांं शंबर रुपया कमी जावपा ना कितें मात्शें पळय न्हय हय सगळें म्हारग जालें पूण आमचोय पगार वाण्णा न्हय म्हारग जालें म्हणून आं आनी बांगडे कशे आं सुके बांगडे सोच गे आनी माश्शा आनी एक घाल मगे आं बरें ते ते एक कर एक घाल चारशी रुपया घाल आनी गाल्मो गाल्मो कसो म्हणलो यें सुंग सुकी सुंगटां कशीं म्हणलें आनी सुकी ए सुकी सुंगटां कशीं धाकटी पड एक चार पोडी जाय आल्ह्यो मेळटल्यो

आनी ते व्हरपा बी येवपाचें खंय खंय येवपाचें व्हरपा केंपे बाज्रा सारकें आं ओके ओके हां बाजा बाजाराकू शॉप आसा न्हय इचाल्ल्या कॉयटलें न्हय आं एक आयतारा येयल्या जाता आं बरें आं बरें आं बरें तें ते दीस येवन हांव पळयता मागीर आं बरें